मधुबनी जिलासँ चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र नेपालसँ गाड़ी खुजैए जयनगर स्टेशनसँ मतलब एखन बहुत रास एहन ट्रेन अइ जे देश विदेश देशके कोन कोनमे जाकऽ मिलैए जेना धार्मिक दृष्टिकोणसँ एखन जे छै जयनगर पुरी एक्सप्रेस प्रत्येक शनि दिनके भोरमे खुजैए जे बहुत पैघ एकटा लोकके उपलब्धि भेलै हँ कि तऽ एहिठाम जगन्नाथ पुरी यात्रा बड़ा कठिन छलै लेकिन साक्षात श्रीविग्रह जगन्नाथजीके दर्शन पुरी एक्सप्रेससँ भऽ जाइ छै जे ओहिठाम तक मतलब लऽ जाइ छै पुरी तक लऽ जाइ छै एहि विषयमे बहुत रास मतलब से लोक लाभ उठा लैए दोसर दिस जे प्रत्येक दिन जे एहिठामसँ जयनगरसँ हैदराबादके लेल गाड़ी खुजैए जे दक्षिण भारतके मतलब जाइ छै एमहर जे छै से कलकत्ताके लेल हावड़ा स्टेशनके लेल मतलब से गाड़ी भेटै छै तऽ देवघरके यात्रा सहज छै दोसर दिस सड़क यात्रासँ दिल्लीके लेल पटनाके लेल या आन कोनो शहरके लेल सीधा सवारी एहिठाम उपलब्ध अछि हवाइअड्डा बनल अछि निकट भविष्यमे ईहो सम्भावना जोड़ल जाइ छै देखल जाइ छै जे एहिठाम मतलब हवाइअड्डाके निर्माण जदि भऽ जाएत दरभङ्गामे भऽ गेलै हँ मधुबनिओमे भऽ जाएत तऽ नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रके लोकके सेहो एहिठाम सुविधा भऽ जेतनि